हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ही संस्कृति है और पर्व पर्व पर्व पूजा जो पर्व वर्व जो करते आते हैं हम लोग उसका पालन करते हैं जैसे की छठ पर्व उसमें हम लोग एक दिन उपवास रखती है फ़िर उसको खरना करती है शाम में केला और घी रोटी से पूजा करती है और फ़िर सबको प्रसाद बांटकर फ़िर पूजा करके खा वाकर फ़िर सब सो जाते हैं फ़िर सुबह में उठते हैं तो उस दिन भी उपवास रखती हैं और अनिकुरण की पाठ मान जैसे की खजूर ठेकुआ मिठाई वगैरह केला वेला सब कुछ होता है सबको सुफ में सजाकर दौरा में फ़िर ले जाया जाता है घाट पर फ़िर पर्व जो शहर रहती है औरत व्रत की हुई वह उसको पूजा करती है या फ़िर पूजा करके सूरज देव को अग्र दिखाकर फ़िर सुबह में आती है फ़िर सुबह में जाती है तो फ़िर वैसे करके फ़िर सूरज देव को अरग देकर सभी को प्रणाम करके उसके बाद पूजा पाठ करके अपना पालन करती है और सबको प्रसाद बाँटती है और हमारे यहाँ का पर वह खोली भी है जो पहले से ही पूर्वजों के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें एक दिन पहले तो सम्मत होता है जिसमें अग्नि जिसको अग्नि दहन भी कहा जाता है और हमारे हिंदुओं में यह पर्व बहुत ज़्यादा ही किया जाता है पहले से ही पर्व यह सब होता है और उसमें एक दिन पहले सम्मत होता है तो सम्मत में जैसे की नमकीन सावरी कचरी इत्यादि बहुत सारा पकवान बनाकर और उसमें डाला भी जाता है और सब अपने खाते हैं फ़िर सुबह होली के दिन पूछते हैं जो दुश्मन भी रहता है उससे गले मिलकर रंग अबीर का सब आनंद उठाते हैं एक दूसरे को लगाकर और खेलते वोलते हैं फ़िर गाना उना सब गाते हैं जो डांस वगैराह सब करते हैं उसके बाद सबसे गला मिलके फ़िर यही सोते हैं फ़िर अपना अपना घर चले जाता है फ़िर अनिकुरण का पकवान बनता है उस दिन भी खाया जाता है और कथा भी होता है उस दिन फ़िर हम लोग सब कथा सुनते हैं उसके बाद हमारे यहाँ दीपावली भी मनाया जाता है जिसमें पूरा घर को साफ़ सफ़ाई करके फ़िर सजाया जाता और उसके बाद सजाकर लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजा किया जाता है क्योंकि उसी के दिन राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास से आए थे चौदह बरस के बाद हमारे बिहार में और भारत में यह सब संस्कृति पर्व पूजा जितने हैं वह सब मनाया जाता है और जैसे की दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा में दस दिन हम लोग दस दिन का रहता है नौ दिन उपवास रखते हैं फ़िर कल सौल्स लोवर बिठाते हैं फ़िर सुबह में उठकर पूजा पाठ करते हैं जिसको जैसा वाला पसंद होता है वैसा वाला करता हैं कोई उपवास नहीं रह जाता है कोई फल वगैरह खाता है तो फल वगैरह मतलब हम लोगों के अक्सर बहुत ज़्यादा करता है सब और फल खाकर फ़िर शाम में अपना नहा वहाकर फ़िर शाम को आरती दिखाते हैं फ़िर जाते हैं भगवान के मंदिर में और हम लोग मेले का आनंद उठाते हैं फ़िर पूजा पाठ होता है मित्र वित्र होता है सब अपना सब कुछ देखते हैं और फ़िर मेला घूमते हैं मम्मी पापा के साथ जाते हैं पूजा वूजा करके सब अपना घूमते हैं जिसको जो पसंद रहता है बुकिंग के जैसे सामान वमान खाने वाने वाला और झूला वूला नहीं झूलते हैं और बहुत ज़्यादा ही आनंद उठाते हैं हम यह सब का